जखन हमरा घरमे कोनो बुजुर्ग बीमार पड़ैए तऽ ओ बिछाओनपर जाइत छथिन हुनका सभ देखभाल करैत छनि डॉक्टरके पास लऽ जाइत छनि इलाज कराबैत छनि फेर समय समयपर खाना दवाइ अच्छासँ देखभाल हुनका लगमे रहनाइ फेर हुनकर बिछाओन जे छै से फेर रोज रोजके अलट पलट कऽ दैत छलखिन बदलि देल जाइत छनि आओर हुनका बहुत नीकसँ देखभाल करैत छनि तऽ हमरसभके गाममे जे बुजुर्ग कोनो बीमार पड़ैत छनि तऽ हुनका लग मतलब कि घरके लोक रहबे करैत छथिन सभ हुनकर देखभाल केनाइ हुनकर खाना पीना खुएनाइ हुनका समयपर सभ किछु देनाइ सभ करैत छथिन हमर गाममे